गार्डनिंग करदे टाइम स्हानू केह्डियां केह्डियां परेशानियां होंदियां जियां के अस गल्ल करा ते मच्छर बूहटा लाना होऐ ते बस कुते पानी रक्खना पौंदा कुतै पानी देना पौंदा इस नमी दी बजह कन्नै मच्छर त्यार होई जंदा फिर ओर बी बडे़ सारे पेस्टीसाइट होंदे मतलब कि बड़ी सारियै टिड्डे मकोडे़ त्यार होई जंदे जेहडे़ बूहटे गी फंगल इनफेक्शन लग्गी जंदी कुतै इन्सेक्टीसीइड इन्से़क्ट ऐसे ऐसे त्यार होई जंदे जेहडे़ साढ़े बूहटे दे पत्तर बी खाना शुरु होई जंदे फिर इक सारे कोला बड्डी परेशानी ऐ बी होई जंदी कि सन लाइट कुसै उप्पर सन लाइट आरदी ते कुसै उपर सनलाइट नेईं आरदी ओहदे च बी ना बडी़ सारी मैहनत ल्गगी जंदी कुछ बूहटे होंदे ओह् सिर्फ सनलाइट च गै सरवाइव करी सकदे कुछ होंदे ओह् समर च सरवाइव करदे बिंटर च ओह् खत्म होई जंदे फिर ओह् क्राप रोटेशन जियां कि साढ़े जियां साढ़ी क्राप रोटेशन होंदी उस्सै स्हाबै साढ़े जेहडे़ साढ़े निक्के पलांटस होंदे उंदी बी रोटेशन होंदी कि कुछ सर्दियें च लगदे ते कुछ गर्मियै च लगदे कुसै मौसम मुकदा ते ओह् खत्म होई जंदे फिर एह् अगले साल उनेंगी फिर लाना पौंदा जियां कि गर्मियें च लगदा खीरा लगदा भिंडी लगदी बरसांती दी गै सब्जियां न एह् फिरी उंदी सर्दियें च एह् सब्जियां खत्म होई जंदियां जियां घीआ होई गेआ एह् सारियां गार्डन च लाने आहली चीजां न ते जेहड़ी ओंह्दी सर्दियेें च एह् मुक्की जंदियां फिर सर्दियें च बक्खरी सब्जी आंदी जियां कि साढ़ी पालक होई गया गोभी होई गेई बंद गोभी होई गेई बरोकली होई गेई बड़ी सारियां चीजां लैटस होई गेआ एह् सारियां चिजां अस लान्ने मौसम दे स्हाबै कन्नै ऐ बी इक साढ़ेक् तांई परेशानी दा काऱण बनदी कि इको ही चीज पूरे साल अस नेई चलांदे कुछ बूहटे मरी जंदे उंदे च कुछ आसें फुल्लें दे बूहटे बी असें लाए दे होंदे कुछ लोकें फुल्ल़ बी पसंद होंदे जियां मिकी बी बडे़ ज्याद फुल्ल पसंद ना और उस्सै स्हाबै च मतलब कुछ फुल्ल ऐसे होंदे जेहडे़ गर्मियें च लगदे कुछ सर्दियें च लगदे गर्मियें च ओह् ज्यादा धुप्प दी बजह कन्नै मरी जंदे इयां मुरजाई जंदे फिर सर्दियां आइयां बरसांत आई उनें फिर खिलना शुरु करना उस्सै स्हाबै च आसेंगी बडियां सारियां इनसेक्टीसाइडस होंदे जेहडे़ साढ़ें बूहटे गी कुछ ऐसे इनसेक्ट होंदे जा कुछ ऐसे टिड्डियां जां मकोडियां जां लुड़ियां ही साढ़े़ बूहटे उपर लग्गी जंदिया ही अजकल ते बडे़ सारे जेहदे कन्नै साढ़े बूहटे जेहडे़ ना ओह् खराव होई जंदे जिन्नी साढ़ी डिवैल्पमेंट होआ दी उन्नियां गै ज्यादा अनोखियां बिमारियां बी लगा दियां इसाने ते लगा दियां ओहदे कन्नै बूहचे गी बी बैसियां बिमारियां लग्गा दियां ओहदे कन्ने केह् है कि हून जियां अस बूहटे ताी इनसेक्टीसीइड पेस्टीसाइड यूज करने ओह् सारे आसेगी उंहे चीजें गी जिसलै सब्जियां आई गेइयां फल फ्रूटे र अस स्प्रै करगे जिसलै असें चीज गी खाना ऐ उसलै ओह् चीज ओह् बेशक आसे धोइयै खानी पर कुतै ना कुतै ओह् उस चीज दा असर ओहदे उपर बी रौहना ऐ पहले जमाने दे जेहडे़ हे ओह् आरगेनिक ऐग्रीकलचर यूज करदे ना ओह् केह् करदे ना उसदी जगह आरॅगैनिक चीजां यूज करदे ना इद्धर दियां जियां मिटाने तांई जियां कि उनें यूज करी लेआ नीम दा पानी नीम गी गड़काया ओहदा पानी यूज कीता बूहटे उपर स्प्रै करी दितां जेहदे कन्ने लुड़िया बगैरा नेईं लग्गन ते ओहदे शा बाद ओह् आई जंदा कि में जियां कि सुआह् सुट्टी दित्ती सुआह् लकडियां जलाने जेहड़ी राख बचदी ओह् सुट्टी दित्ती बूहटे उपर जेहदे कन्नै जेहडी ऐ ओह् बूहटे दी जेहडी़ बचत होई जंदी ओहदे उपर कोई किसे बी तरह दी कोई जीब जन्तू जा लोडियां बगैरा उनेंगी नेईं लगदियां ओहदे कन्नै कन्नै आसेंगी बड़ी सारियां होर चीजां करी सकने फेस करने उसी बचाई सकने जियां कि मच्छर होई गेआ मच्चर बी बड़ा सारा जेहड़ा ऐ बूहटे कोल होई जंदा जिसले अस गार्डन च जन्ने ते ओइयै मच्छर स्हानू कट्टी जंदा ते बड़ियां सारियां जेहड़ियां ना परेशानियां बनी जदियां बिमारियां बनी जंदिया ओहदे कन्नै फिर बूहटे बी ओहदे गै परेशानी होई जंदी कुछ ऐसियां तिड्डिया मकोड़ियां फिर ओहदे तांई अजकल ते केमीकल बडे़ चले दे जेहदे कन्नै अस ओह् चीजां मिटाई सकने पर केमीकल घट्ट थमां घट्ट यूज करना चाहिदा ते और आरगैनीकल खेती करनी चाहिदी जेहदा तांई बड़ियां सारियां नुस्के ना पराने जेहडे़ असी यूज करी सकने जियां नीम दा पानी गड़काया ते बूहटे उपर सुट्टी दित्ता जेहदे कन्नै लुड़ी नेई लग्गनी कीड़ा नेईं लग्गना जां सूआह् सुट्टी दित्ती सुआह् सिर्फ लुड़ी कीडे़ थमां नेई बचांदी ओह् जेहड़ा मिट्टी दी उपजाऊ पन ऐ ओह् बी बधादी और साढ़े जेहडे़ सब्जियां जे फल फ्रूट जा जेहडा बी बूहटे र फल लग्गना उसदी बी ग्राउथ ज्यादा होंदी ते एह् सारियां प्राव्लमस कन्नै कन्नै जेहड़ियां ना साढ़ियां कुछ नुक्से बी जेहडे़ साढ़ी सब्जियै गी और केमीकल फ्री होने च मदद करदियां ते और आरगैनिक तरफ बधांदियां ना ते एह् सारियां चीजां इस्तेमाल करगे ते कुतै ना कुतै साढ़ी लाइफ बी सुधरनी ते और साढ़े बूहटे जेहडे़ ना जिनेंगी असें बड़ी अच्छी तरह पाली पोसियै बडे़ करने ते उंदी जिंदगी बी सुधरी जंदी